मूंखे पंहिंजे घर लाइ छुरी खपंदी हुई त मां उहा पासे मां वठी आयसि पर मूंखे उहा छुरी न वणी हूअ सिधी मुंहिंजे हथ में हिकदमि चुभी वई ऐं तंहिंजो उहो बि टेड़ो मेड़ो थी वियो त मूंखे इहो चाकूअ जो सम्झि में न आहियो